जैसे कि यात्रा करना जैसे बाबे धाम जा रहें हैं तो पत्नी का साथ ही जाते हैं तो अच्छा रहता है वैसे अब वैष्णो माता गएँ तो पत्नी के हीं साथ जाएँ तो अच्छा हीं रहता है जैसे कि अब कहीं भी कोई भी मंदिर में पूजा करने जाइए तो पत्नी के साथ हीं जाते जा जाना अच्छा रहता है अब जैसे कि अब बाबा धाम भी जाते हैं आ बहुत सारा आदमी तो अकेले भी चले जाते हैं बहुत सारी पत्नी के साथ भी जाते हैं त आ त फुल फैमिली भी जाते हैं ओ और हुआ त कि बा बाबा धाम तो फुल फैमिली जाया करते हैं तो कितना आदमी वहाँ मुंडन भी करा लेते हैं जिसका जिनका जो मन्नत जहाँ का है वहाँ लेकिन यात्रा करना पत्नी के साथ ही अच्छा है